असेंगी बड़े सारे प्रोग्राम स्कूल च करांदे हे जि'यां कि कबड्डी वॉलीबॉल डिबेटां गाने नच्चना बैट बॉल पेंटिंग बी करांदे हे ते सम्पोजियम बी होंदा हा ते में बड़ी बारी इ'नें प्रोग्राम च रखोंदी ही में निक्की क्लॉसै कोला गै रखोंदी ही निक्की होंदे में स्कूल च डांस ते गाने गांदी ही जदूं छब्बी जनवरी ते पंदरां अगस्त होंदे हे जेल्लै में दसमीं पुज्जी ते मे एनसीसी ज्वाईन कीती असेंगी ओह्दे च रोज ड्रिल करांदे हे स्कूलें च ते कन्नै रिफ्रेशमैंट बी दिंदे हे स्कूल आह्ले ते कन्नै गै स्कूलें च इंटर स्कूल जेह्ड़े डिबेट कम्पीटिशन होंदे हे ओह्दे च बी बड़ी बार शामल होंदी ही मिगी स्कूल आह्ले प्राईज बी दिंदे हे ते कन्नै सर्टीफिकेट बी दिंदे हे कॉलेज़ च कॉलेज़ बिच बी इंटर कॉलेज़ जेह्ड़े डिबेट बड़ी बारी में ओह्दे च बी पैह्ले स्थान पर औंदी ही ते मिगी इनाम बी मिलदे हे जि'यां की बड़े बारी पंज पंज सौ रपेआ बी मिलेआ ते कन्नै ट्राफियां बी मिलदियां हियां ते कन्नै टीचर ते प्रिंसीपल ओह् बड़ी तारीफ करदे होंदे हे एनसीसी बिच जेल्लै अस जम्मू नगरोटा कैंप लगदा हा ते उत्थै जंदे ते उत्थै बी बड़ी बारी सारे स्पोटर्स दे प्रोग्राम होंदे हे में बी इक बारी एथलैटिक्स बिच रिले रेस बिच बी सलैक्ट होई ही पैह्लें स्टेट लेवल पर भी में नेशनल लेवल पर बी सलैक्ट होई ही ते में ओह्दे लेई दिल्ली बी गेई ही की के में बोलदी बी बड़ा शैल ऐ ते मिगी एनसीसी आह्ले हैड थे सर उ'नें मिगी दौ तीन कन्नै होर बी कुड़ियां हियां ते असेंगी उन्ना ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन बिच लैता जित्थै असें अपना जम्मू दे कल्चर बारै ई लोकें गी सनाया हा रेडियो पर उन्ना नै जेह्ड़ा कि कश्मीर बिच फ्लड्ड बी आया होआ हा ओह्बी पुच्छेआ ते ओह्बी में दस्सेआ हा कॉलेज बिच बी में जम्मू युनिवर्सिटी जंदी होंदी ही यूथ फैस्टीवल दा प्रोग्राम होंदा हा उत्थै उत्थै में ग्रुप सिंगिंग बी कीती ते कन्नै डोगरी डांस बी कीता हा उत्थै असें डोगरी सूट पाए जेह्दे बिच चूड़ीदार पज़ामा ते कनारी आह्ला दपट्टा लैता ते कन्नै गोह्टे आह्ली कमीज़ लाई ही युनिवर्सिटी आह्लें असेंगी पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट बी दित्ता ते कन्नै रिफ्रेशमेंट बी दित्ती सारें बच्चें गी जेह्ड़े जागत मेरे स्कूल च जेह्ड़े मुडे़ जागत होंदे हे ओह् जैदातर स्पोटर्स च पार्टिसिपेट करदे हे जि'यां की क्रिकेट ते फुटबॉल ते ओह् ओह् जागत बी डिस्ट्रिक लेवल पर ते नेशनल लेवल पर थोह्ड़े बहुत जागत जो सिलैक्ट होंदे हे ते कन्नै जि'यां कि अपने भांगड़ा डांस होंदा डोगरी डांस होंदा ते ओह्दे च में हमेशा गै पार्टिसिपेट करदी ही जदूं छब्बी जनवरी दा प्रोग्राम होंदा हा स्टेडियम जेह्ड़ा साढ़ा स्टेडियम ऐ उत्थै में जंदी होंदी ही